हलो सर मुझे एक कुछ करवाना था सर मतलब मेरा मोबाइल खराब हो गया सर मोटोरोला एच फिफ्टी फ्यूज़न मेरे फ़ोन का नाम है सर उसकी डिस्प्ले मतलब गिर वो खराब हो गई है मतलब गाड़ी से गिर गया वो मतलब गाड़ी मेरी थोड़ी तेज़ थी तो रोड पर गिर गया तो इसका स्क्रीन एकदम ऑफ़ हुआ बज चली गई है हाँ तो सर कितना टाइम लगेगा अरे तो सर ऐसा थोड़ी होता है सर आपने अभी मैं बोला तो मुझे रिसेंटली करके दो ना मुझे अभी निकलना है बहुत परसों मतलब मंडे को मैं मतलब भोपाल को निकल रहा हूँगा तो आप थोड़ा जल्दी कर सकें तो बताइए फिर अरे तो मेरे भाई एडवांस पेमेंट ले ले एडवांस पेमेंट ले ले मेरे भाई तू जल्दी कर दे भाई मेरे को मेरी इमरजेंसी भी तो समझ मेरे भाई अरे अच्छा फिर भी कितना टाइम लगेगा आपको अरे स सर वो मेरा इशू थोड़ी है मुझे तो जल्दी काम चहिए आपको पेमेंट बोलो आपको कितना होना तो ऐसा नहीं होता हमारे महाराष्ट्र में तो फटाफट काम होता है ये ई वाली हरकत अच्छी नहीं लगी मुझे आपकी सर थोड़ा जल्दी कीजिए सर में नहीं में नहीं जानता मैं तो सर चलो ठीक है चलो ठीक है मुझे एक मिनट प्राइस बता देंगे मेरे फोन की डिस्प्ले का मेरे नहीं सर डुप्लीकेट वाला काम ही नहीं है सर अपने पास अपने को ऑरिजनल ही चाहिए मेरे फोन की कर्व डिस्प्ले है तो कर्व ही होना मेरे को ये कुछ ज़्यादा नहीं है सर भैया आप हमें बदला चाहती हमारे इधर तो अरे तो नहीं नहीं सर ऑरिजनल की बात कर रहा हूँ मैं इतने में लग जाती है ऐसे कैसे सर मेरा मेरा एक फ्रेंड ही है वो भी मोबाइल का स्टोर चलाता है वो खाली अभी बाहर गया नहीं तो उसी के पास जाता जरूरत नहीं रहती मेरे को लेकिन सर इतना ज़्यादा तो थोड़ी आता अच्छा बाहर कहाँ से आते हैं सर दिल्ली से आता मतलब दिल्ली का कोई सा मतलब ऐसा होगा कि कोई सा नाम होगा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ अच्छा तो ठीक है भैया मैं शाम को आता हूँ आपके पास मेरा फोन देख लेता हूँ फिर आप देख लेना फिर मुझे बताइए ठीक है आप बताइए कि आप कितने बजे तक रहोगे मैं उतने बजे आ जाऊंगा ठीक है मतलब सर मैं फ्री तो यहाँ सात ही बजे होता हूँ तो आप साढ़े सात तक रुक जाओगे क्या प्लीज़ नहीं नहीं सर लड़के वाली बात नहीं है सर मैं आपसे बात हो रही है आप मैं आपके ही पास रहेगा मेरा फोन ठीक है सर ठीक है सर बिलकुल सर ठीक है मुझे जल्दी निकलना है नहीं कोई बात ही नहीं है ठीक है सर मैं आता हूँ सर ठीक है ना शाम को जी